باڑی میں مویشیوں کے لیے پانی کا حوض بنانا کافی ضروری ہے کیونکہ کھانے کی طرح مویشیوں کو پانی کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور صاف پانی پینے کی تو بہت ہی زیادہ کیونکہ اگر صاف پانی مویشی نہیں پئیں گے تو وہ بیمار پڑیں گے بہت ساری بیماریاں پھیلائیں گے جس سے انسانوں کو بھی نقصان ہے تو باڑی کی بھی صاف صفائی بہت ضروری ہے اور ہم مویشیوں کے لیے باڑی میں جس طریقے کا حوض بناتے ہمیں چاہیے کہ اسے پراپر طریقے سے مرمت کرواتے رہے وقت وقت اس میں تھوڑی سی بھی اگر خراش آتی ہے یا کہیں سے لیکیج ہوتا ہے تو ہمیں وقت وقت اس کی بھی مرمت کروانی چاہیے اور ہم جو پانی مویشیوں کو پینے کے لیے دیں اس کا تو ہمیں خاص دھیان رکھنا چاہیے اسے وقت در وقت اسے ہمیں بلیچنگ پاؤڈر جیسے کلورین پاؤڈر بھی کہا جاتا ہے اس سے صاف کرتے رہنا چاہیے اور کوشش کریں کہ مویشیوں کو پینے کے لیے جو پانی ہم دیتے ہیں وہ تازہ ہو یا تو چاپیکل کا ہو کنویں کا ہو وہ تازہ پانی ہم اسے پینے کے لیے دے کیونکہ اگر مویشیوں کو ہم صاف اور تازہ پانی نہ دیتے ہیں تو وہ ادھر ادھر نالے کا پانی کیچڑ کا پانی پیتے ہیں اور صحیح سے پی بھی ایک دوسرے سے لڑتے بھی رہتے ہیں جانور آپس میں لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں تو اگر ہم مویشیوں کے لیے باڑی میں ہی پانی کا حوض بنا دیں اور اس میں صاف پانی دے تو مویشی اکٹھا ہو کر صحیح سے جتنی ضرورت ہے وہ اس پانی کو پی سکتے ہیں اور اسے صحتیاب رہ سکتے ہیں کیونکہ مویشی سوستھ صحتیاب رہیں گے تو ہمیں اس سے کافی فائدے ہیں ہم ان کا دودھ پیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں مویشیوں سے حاصل ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم مویشیوں کے پانی کا تو خاص خیال رکھیں اور صرف پینے کے لیے ہی نہیں ان کی صاف صفائی کے لیے بھی ان جو پانی ہم استعمال میں لاتے ہیں اس پانی کو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اسے صاف رکھیں جس سے ہم انہیں دھوتے ہیں ان کے باڑے کو صاف کریں وقت در وقت تو ہمیں چاہیے کہ ہم مویشیوں کے لیے صاف پانی کا انتظام کریں ہاں جب حوض بناتے ہیں اس حوض کو تو پراپر مینٹین میں رکھے ہیں دیکھے اس میں کوئی کیڑا نہ چلا جائے کوئی مکڑی نہ چلی جائے یا ایسی کوئی چیزیں جو مویشی کے پی لے اور مویشی پھر بیمار پڑ جائیں تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے صاف صفائی کا خاص خیال رکھیں اور مویشیوں کو وقت در وقت ان کے پانیوں کو بدلتے رہیں باڑی کو صاف کرتے رہیں ان کے حوض کو بھی ہمیشہ صاف کرتے رہیں